हा इहे कला प्रदर्शनी जो मूंखे थोरो इंटरेस्ट बि आहे छो की मांखे आर्ट्स वार्ट्स में थोरो इंटरस्ट बि आहे त मां हिन लाइ वियो बि हुअमि पिछले पिछले महीने जी ॻाल्हि आहे मांजे कॉलोनी में ई हिते कुझु माण्हुनि हिते बि ज कला प्रदर्शनी रखी हुई हुन में हुन में डिफ्रंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स हुआ मतलबु अलॻि अलॻि तरीक़े जी आर्ट्स हुई और मतलबु बेकारि प्रॉडक्ट्स सां बि ठाही हुई आर्ट्स हुई और हिकदमि जीअं न यूनीक स्टाइल में बि कुझु ठाही आहे आर्ट्स हुई त अलॻि अलॻि टाइप्स जा हुआ त ॾिसण में ॾाढो बढ़िया लॻे पियो हिकु यूनीकनेस जे को अचे पेई हुन ॾिसण में त ॾाढो सुठो लॻे पियो ॾाढे नंढे नंढे ॿारनि बि ठातो हुओ और ॾाढी एज जंहिं जी बि माण्हू बि थोरो ठातो हुओ उन्हनि में त हिक हिकु अट्रैक्शन हूंदो आहे ॾिसण में जीअं लॻंदो आहे कि मतलबु छा मतलबु असांजी मतलबु उहा माण्हूअ जी हिकदमि क्रीएटिविटी आहे मतलबु जीअं मतलबु उहो ठाहिनि था त ॾाढो बढ़िया लॻंदो और मां कोशिश कंदो आहियां कि पूरी फ़ैमिली खे मां ॾिखारे अचां छो कि सभिनी खे ॾिसण खपे उहो छो कि आर्ट बि आहे हिकु हिकु सेन्स आहे जीअं माण्हूअ खे थोरो सेन्स ॾींदी आहे थोरो